جی ہلو میم گڈ مارننگ جی میم جی میم آپ کی میں کیا مدد کر سکتی ہوں میم ہمارے یہاں پوری میں دس طریقہ کا آئٹمس ہے جیسے وہ آل دال پوری آلو پوری اور پنیر پوری بادامی پوری اس طریقہ کے کئی سارے آئٹمس ہیں اور سبزی میں ہمارے پاس سبزی میں بھی چار پانچ طریقہ کے آئٹم ہیں جیسے کہ چھولا سادہ چھولا پنیر چھولا مٹر چھولا چنا چھولا راجما چھولا اس طریقہ سے مٹر پنیر آلو پنیر اس طریقہ سے بہت سارے اور آئے اور بھی آئٹمس ہیں جی میم آپ کے یہاں رائس بھی ملے گا چپاتی بھی ملے گا اور آپ کو رایتہ بھی ملے گا آپ کو

میم جیسے آب چھولا پوری کا وہ پلیٹ لیں گے اس میں آپ کو سو روپے پلیٹ مل جائے گا جے اور چھولا رائس لیں گے وہ آپ کو ایک سو بیس روپے پلیٹ ملے گا اور رایتہ صرف پچیس روپے کا اور اس طریقہ سے ہیں بہت سارے اور بھی ریٹس ہیں کچھ آپ کو چار سو کا بھی کچھ چیزیں جیسے بادامی پوری ہے وہ آپ کو سا ساڑھے تین سو کا ملے گا پلیٹ اس طریقہ سے ہے سبزی کے ساتھ آپ کو سبزی میں آپ کو چھولا ملے گا آلو سبز کی سبزی مل جائے گی آلو مٹر کی آلو پنیر مل جائے پنیر مٹر پنیر مل جائے گا اور چنا اور راجمہ مل جائے گا اور دال بھی ہے اور بہو اور بھی سبزیاں ہیں جی میم ہو جائے گا جی میم ہو جائے گا وہ میم آپ کو کب تک چاہیے جی میم ہو جائے گا جی میم آپ کو مل جائے گا بارہ بجے تک اور اگر ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے اگر لیٹ ہوا تو زیادہ سے زیادہ ساڑھے بارہ پونے ایک تک آپ کو مل جائے گا جی میم آپ مجھے ایڈریس بتا دیجیے کہاں بھیجنا ہے جی میم آپ کو بھیج دیں گے ہو جائے گا اس کا ڈیلیور جی میم اوکے میم اور میم آپ پیمنٹ کیش میں کریں گی یا پھر پے ٹی ایم وغیرہ سے میم کیش میں کریں گی آپ کو فائیو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے میم اوکے میم شکریہ میم جی میم اوکے میم شکریہ میم آپ کا